आप बीडियो मोबाइल फोन से बोल रहे हो हाँ नया फोन कोई लॉन्च हुआ है अभी नए फोन की प्राइस कितनी होगी ये आईफोन चाहिए तो न्यू फोन चाहिए अभी आया वो आया नहीं अभी बना

सही से प्राइस लगा लो कि अभी खरीदो औरडर और तो अपना अकाउंट नंबर दे देना मैं पेमेंट कर दूँगा हाँ वो

कोई खराबी होने पर कोई गारंटी वारंटी ओके ओके